हम ज़्यादातर समाचार देखते हैं भाषा में हिन्दी हिन्दी भाषा में देखते हैं और हमको ज़्यादातर हिन्दी भाषा देखने में अच्छा लगता है और हिन्दी भाषा हम लोग जानते भी हैं समाचार में पैसे पर हम बता दें कि हमारे उत्तर प्रदेश में हिन्दी का ही समाचार दिखाई देता है हम तो प्रयागराज के हैं तो हम लोग हिन्दी ही ज़्यादातर देखते सुनते हैं और हमारे क्षेत्र में हिन्दी भाषाओं के लिए समाचार माध्यम है हम बताएँ तो जैसे हमारे क्षेत्र में हैं दैनिक जागरण और बहोत सारी हिन्दी भाषाओं के लिए समाचार आता है जैसे कि एक एक ऐप बनाया गया है पबली और सब जगह का अलग अलग एप बना दिया गया है जो की सब जगह का समाचार पहुँचाता है और हिन्दी भाषा एक ऐसी भाषा है कि हर जगह बोली सुनी जाती है हम समाचार के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं जैसे कि घटना और क्या हो रहा है अपने उत्तर प्रदेश में अपनी इंडिया में इसलिए हर जगह पर एक एप बनाया गया है कि हर जगह पहुँचाया जाए दैनिक जागरण से लेकर अमर उजाला इत्यादि न्यूज मीडिया है न्यूज मीडिया भी अपने यहाँ प्रयागराज में हिन्दी का उपयोग करती है ज़्यादातर हम बता सकते हैं की हमारे न्यूज रिपोर्टर इंडिका ज़्यादा सहायता लेते हैं इंग्लिस का इतना तो नहीं बता सकते बट अपने पूरे इंडिया इस्टेट और डिस्टिकट में हिन्दी बोली जाती है हम समाचार ज़्यादातर देखते हैं और हमको हिन्दी भाषा अच्छी लगती है